म्हाका गोंया बद्दल बरोवपाचें आसलें पोर्तुगीज येवच्या पयलीं गोंयकार कशें रावताले आनी पोर्तुगीज येवन गोंयकार कशें रावंक लागले ह्या बद्दल म्हाका बरोवपाचें आसलें पोर्तुगीज येयले आनी तेंच्यांनी आपली संस्कृती आमच्या वांगडा मिक्स केली आनी आतां जे आमी फोलो करता तें मातशें मातशें पोर्तुगिजांचेंय बीन आसा पूण पोर्तुगीज येवच्या पयनीं गोंयचे लोक खरेंच कशें रावताले हें आमकां केन्नात कळचेंच ना भारतांतलो एक असो नाजूक विशय म्हटल्यार अनटचेबल म्हाज्या तरी हिसबान पयनीं कशें आसलें की लोवर कास्टाचे लोक आसले ते लोवर कास्टाचे जे लोक आसले तेंकां हात लावंक सोदनासले अपर कास्टाचे लोक अर्दें तांकां पळोंक सुद्दां नासले तेंकां हात लायल्यार ते वचोन न्हाताले कारण तांकां दिसतालें की ते म्हटल्यार कसले दुशीत मणीस आनी तांकां हात लायल्यार हेंकां कसलो तरी रोगूच जातलो पूण तें खरें नासलें आनी ह्या बद्दल आमचे भोरपूरशे लिडर्स जे आसात तेंच्यांनी आवाज उठयलो आनी आतां तेज्या लागोन ते बंद जाले पूण अशा खुबश्या गांवांनी आसतलें ज्या कडेन आजुनूय बी लोवर कास्टाचे लोकांक सेम ट्रिटमेंट मेयणासतली जशे अपर कास्टाच्यांक मेळटा